यहाँ पर सरकार यहाँ किसान लोग हैं सबसे अच्छा सरकारी नौकरी है सरकारी नौकरी में अथवा तो का है साठ साल तक आदमी नौकरी भी करते हैं पेन्सिन भी मिलती है प्राइवेट नौकरी में कोई फायदा नहीं है वो छूट भी सकती है इधर उधर लोग छूट जाने पर भटक भी रहे हैं और खेती बारी यहाँ पर सब लोग खेती बारी करने वाले हैं हमारे अगल बगल कोई भी नही सरकारी नौकरी वाला नही है आस पास में भी कोई नहीं है घर पर भी कोई नही है इसलिए इसलिए यहाँ पर ज़्यादे परेशानी हो रही है यहाँ जा यहाँ ज़्यादे परेशानी है प्राइवेट नौकरी वाला हमेशा परेशान रहते हैं सरकारी नौकरी वाला का जन्मभर अच्छे से रहते हैं लोग इसलिए आदमी सरकारी नौकरी ढूँढ़ते हैं